हाँ टेक्नोलजी को ऐसे आकर्षण और प्रभावित बनाया जा सकता है जैसे लोगबाग पहले एक ढूँढने पर एक आध इंजीनियर घर से मिलता था लेकिन अब लोग बच्चों को आजकल इंजीनियर वगैरह बनाना चाहते हैं और उसके लिए भी मध्य प्रदेश में अब बहुत सारी जो कैम्पस हैं वो बहुत सारी आ चुके हैं जैसे इंदौर को भी अब आई टी हब कहा जाता है और जबलपुर में भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं इन भोपाल में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आजकल है ना इसका आक इस इस टेक्नोलजी क्षेत्र आकर्षण बना रही हैं कंपनियाँ जिस तरीके से आ रही हैं उस तरीके से आजकल लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब करते हैं तो हमें यहीं के यहीं रोज़गार भी मिल जाएगा जो एक और आकर्षण का केंद्र होता है और पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलने की वजह से टेक्नोलजी क्षेत्र ज़्यादा आगे बढ़ा है